हँ हेलो अहाँ कोन बजै छियै हँ मैडम बोलै छियै उहे न कहली यऽ अहाँ सब कते बच्चा के छुट्टी दियबै छी एग्जाम के समय आ रहलै बच्चा सब एग्जाम देतियै तऽ अहाँ सब छूटिये दिया के ले जाइ छी घुमाबे लए ओ तऽ हम समझिये लेबै लेकिन कम मार्क्स तऽ अहीं के बच्चा सबके ने एतै हम तऽ समझिये लेबै हँ हँ कर देबै छै कर देबै हँ हँ हँ हम कऽ देबै हम कऽ देबै ओ सब हम कऽ देबै लेकिन जल्दीए चल एबै बच्चा सबके जादा टाइम न लगेबै हँ हम समझ गेलियै ठीक छै ठीक छै ठीक छै ठीक छै

हँ ठीक हय अभी जैसे हँ हँ ओ तऽ हम समझिये लेबै लेकिन अहाँ सब एना बार बार छुट्टी जे बच्चा सबके मंगबै छियै ओ सब नहि न मंगाबै के चाही आइ बच्चा सबके अभी जबाना मे पढाइ अभी तऽ बच्चा सबके पढाइये लिखाइ मे अथी जादा जरुरी ने उहे न उहे न उहे न पढतियै लिखती बच्चा सब अपना रहतियै अभी एग्जाम उग्जाम रहलै हऽ एग्जाम दैतियै तब न बच्चा सब पास हेतै ओना कैसे पास हेतै तऽ दो दिन चारि दिन रुक जइती एग्जाम हो जइतै तकरा बाद ले जइती हमहीं थोड़े कहै छी कि ने जाएब हम तऽ कहबे करै छी कि चैल जाएब एग्जाम हो जाइ छै न तऽ चल जाएब बच्चा सबके ले के ओ तैयारी होई छै तऽ तहिया देखबै बच्चा सबके कहियौ कि बौआ सब अभी पढ लेबऽ तऽ तोरे सबके लेल न ठीक रहतौ आंय अभी तोरे सबके ठीक रहतौ तू सब पढबे लिखबे एग्जाम हउ अभी ना जबहू चलिहे एग्जाम परीक्षा उरिक्षा दे दऽ ओकरा बाद चलिहें घुमे टहले ले जेबौ तोरा एक हप्ता न एक हप्ता न रहके तऽ दूइये हप्ता रहके तू घुमि लिहऽ अभी एग्जाम अभी एग्जाम हय एग्जाम हो जाय दियौ तब ले जेबै अभी छोड़ दियौ अभी न ले जइयौ अभी ले जेबै तऽ बौआ सबके